ہاں ہیلو السّلام علیکم کیا آپ احمد ریسٹورنٹ سے بول رہے ہیں

ہاں ہاں آواز جا رہی ہے نا جی مجھے چکن انگارا اور چکن الفام آلو بُخارا چاہ رہا تھا کیا مل جائے گا آپ کے وہاں مل جائے گا نہیں ملے گا تو کیا ہے آپ کے پاس کوئی ڈش بتائیے اچھا انگارا ملے گا اور کیا ملے گا الفاہم تو اِس کی زیادہ تیز مسالحوں والے تو نہیں ہوتے ہیں نا اچھا مسالحہ تیز ہوتا ہے آپ کا اچھا تو مجھے تھوڑا مسالحہ کم میں بھی آپ تیار کر کے دے دیجیے گا چار چار پارسل چاہیے اور اِس میں ایک اور چیز بڑھا لیجیے وہ چاہیے مجھے روٹی میں کیا رکھتے ہیں چپ تندوری روٹی ہے آپ کے پاس کتنے کی ہے اچھا بڑی ہوتی ہے کہ چھوٹی سائز ہے اچھا کتنے روپے کی رہے گی بیس روپے کی ایک اچھا اِسے آپ دس کر دو نہیں نہیں دس نہیں آپ پندرہ کر دے اِسے اور سلاد ہے آپ کے پاس اچھا سلاد میں کیا کون سا سلاد ہے اچھا کھیرے اور گاجر اور مولی اچھا ٹماٹر بھی ساتھ میں ہے اچھا کتنے کا ہے سو روپے ٹھیک ہے دو یہ کر دو اور انگارا کا کیا ریٹ ہے چار سو پچاس فل ہاں فل چاہیے مجھے اور وہ الفام کیا ہے الفام دس کر دو کتنے کا ہے ایک سو ستر روپے کا میں مہنگا لگ رہا ہے مجھے یہ آپ کتنے این کتنی دیر میں ہم کو یہ ڈیلیور کر دیں گے اپنے مقرر وقت پہ کہ اندر آ جائیں گی اچھا اور آپ کے وہاں کوئی آفر بھی چل رہا ہے کون سا آفر اچھا وہ چکن ٹکّہ کا کیا آفر میں ہے اچھا آٹھ سو روپے میں فل اور بارہ روٹی اور کیا ہے چاول بھی فل بہت اچھا یہ بھی آپ ایک کر دو تو آپ مجھے وقت کے مقرر وقت پر آپ مجھے ڈیلیور کر دو آپ مجھے بہت اچھا لگے گا آپ ٹائم سے آ جائیں گے تو جی جی بہت اچھا ہوگا ٹھیک ہے تھینک یو